جی ہاں میں نے ایک گیم میں ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے میں نے یہ کام ذاتی دلچسپی اور تجسس کی بنیاد پر کیا سب سے پہلے میں نے مائن کرافٹ میں موڈس انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھا اس کے بعد میں نے خود ایک چھوٹا سا موڈ بنانے کی کوشش کی اس کے لیے میں نے جاوا پروگرام کی بنیادی باتیں سیکھیں گرافس بنانے کے لیے میں نے کچھ آسان تصویریں سافٹ ویئر استعمال کی گیم کی فائلس میں ترمیم کرتے ہوئے مجھے فائل اسٹوریج کی اچھی سمجھ آئی میں نے ایک نیا کردار اور کچھ نئے ہتھیار شامل کیے یہ تجربہ میرے لیے بہت تعلیمی اور دلچسپ تھا میں نے یہ سب کچھ یوٹیوب اور آن لائن فارمس سے سیکھا کچھ مشکلات آئیں جیسے کہ موڈ میں ارر آنا مگر میں نے حل نکالا اس تجربہ سے میرا تخلیقی اعتماد بڑھا اب میں کبھی کبھار نئی آئیڈیاز پر مبنی گیم مواد بنانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ مستقبل میں میں اپنی مکمل گیم بھی بنا سکوں گا اگر آپ چاہیے تو میں اسے سادہ عربی یا سعودی انداز میں بھی پیش کر سکتا